गांवांतल्या किंवा शहरांतल्या भुरग्यांक शिकोवपाच्यो पद्दती ज्यो आसात त्यो वेगवेगळ्यो आसा म्हणजे त्या भुरग्यांचें जें लेवल आसा म्हणजे तांची शिकपाची जी कॅपेसिटी आसा ती पळोनूच टिचऱ्यो भुरग्यांक शिकयता म्हणजे जर आतां एक क्लास आसा आनी त्या क्लासीन थोडीं भुरगीं हुशार आसता आनी थोडीं भुरगीं थोडीं तांकां समजोपाक थोडो टायम लागता सो ताका लागून तांकां समजूंक जाय म्हणून तांच्या पद्दतीन सुद्दां सांगून तांकां शिकोवपाचो टिचर्स ट्राय करता तशेंच भुरग्यांक जेन्ना शिकयता तेन्ना तांचीं पद्दत आसता ती म्हटल्यार बुकार जें किदें आसा पळय तें भुरग्यांक सारकें कळपाक जाय म्हणून तें एक दुसऱ्या तरेन म्हणजे तांकां ताजे वयल्यान एक गोश्ट किंवां तयार करून किंवां ताजेर वेगळ्योवेगळ्यो एकटिविटीज ते भुरग्या शिकोपाचो ट्राय करता म्हणजे जर आतां तांकां एक विशय शिकयता टिचर जाल्यार त्या विशयाचेर तांकां त्या विशयाच्या रिलेटेड तांकां एकटिविटीज तयार जाता त्यो एकटिविटीज जर आमी घेतल्यो भुरग्यांक जाल्यार तो विशय तांकां समजुपाक खूब बरें पडटा तशेंच भुरग्यांक शिकयता आसतना टिचर्स टि एल एम तयार करता म्हळ्यार टिचींग एड्स म्हणजे वेगळेवेगळे चार्ट्स जर आतां तांकां किदेंय अक्षरां शिकयता किंवां गणितां शिकयता जाल्यार तांचेर एक डिफरंट डिफरंट कलर्स यूज करून बरो एक चार्ट तयार करप आनी तितूंतल्यान तांचे डेली रिवीजन घेवप तें वाचत तो चाट पळोवन तांकां भुरग्यांक खूब बरें दिसता म्हणजे तो आकर्शीत करता भुरग्यांक आनी तांकां शिकपाची जी आवड आसा ती आपुणूच निर्माण जाता तशेंच टिचरी ज्यो आसा त्यो भुरग्यांक जेन्ना शिकयता गांवांतल्या किंवां शहरांतल्या जाल्यार तांकां वेगळ्यावेगळ्या गेम्स घेता म्हणजे आवटडोर आनी इंडोर म्हणजे जर त्या टॉपिकाचेर जर किदेंय गॅम आसा जाल्यार ती तांकां भुरग्यांक घेता सो त्या गॅमींतल्यान तांकां किदें तरी शिकपाक गावता तशेंच जेन्ना आमी भुरग्यांक गणीत शिकयता तेन्ना गणितान वजाबाकी बेरीज अशे खूब तरेचे कॉनसेप्ट आसता ते भुरग्यांक कशे कळटले सो ते कळपाक लागून त्या बेरिजाचेर गेम घेवपाक शकता टिचर आनी त्योच घेवन भुरग्यांक शिकयता आनी त्या गॅमींतल्यानूच तीं भुरगीं बेगिंतल्या बेगीन गणितां सोडयता तशेंच भुरग्यांक गांवांतल्या भुरग्यांक जेन्ना आमी शिकयता तेन्ना गांवांतलीं भुरगीं गांवाच्या वातावरण तेंकां खबर आसता म्हणजे किदें आनी जर तांकां एका टॉपिकाचेर जर आमी किदें शिकयता जर आतां विहिरी बद्दल सुद्दां किदेंय सांगलें इनफोरमेशन जाल्यार गांवांन विहिरी आसताच तर भुरग्यांक त्या विहिरी कडेन व्हरून ती विहीर कशी आसता उदक कशें काडटात हें थंय लायव आमी तांकां दाखोपाक शकता तर अशी टिचर्स त्या भुरग्यांक गांवांतल्या भुरग्यां खातीर अशे तरेन पद्दतीन शिकयता तशें शहरांतल्या शहरांतल्या हितून सगळे डेविलोप जालेलें आसता थंय भुरग्यांक शहरां व्हडल्यो व्हडल्यो लायबरी आसता थंय टिचर्स भुरग्यांक लायब्ररीन सुद्दां घेवन वता आनी त्या लायब्ररींतल्यान भुरग्यांक लायब्रीन कसली कसली बुकां आसता त्या बुकां बद्दल सगली माहिती सांगता तशेंच तेंकां जे टॉपिक्स आसा म्हणजे स्कुलान जे तांकां शिकयतात ते टॉपीक ते लायब्ररीन मेळटा ते सगले इनफोरमेशन तेंकां सांगता आनी तांकां बुकां वाचपाक प्रोत्साहन करतात टिचर्स तश्योच जेन्ना ह्या भुरग्यांक टिचर्स शिकयता तेन्ना वेगळ्योवेगळ्यो एकटिविटीज घेता आनी एकटिविटी घेता तश्योच वेगवेगळे कार्यक्रम सुद्दां भुरग्यांक घेवन भुरग्यांक घेता म्हणजे जर आतां कसलें कंम्पिटीशन आसूं नाल्या कसलो फेस्टिवल आसूं कसलो उत्सव आसूं एनूअल डे आसूं गॅदरींग आसूं तें भुरग्यां खातीर घेता तर किद्याक कारण भुरग्यांचो भितरलो जो कॉनफिडंस आसा तो वाडपाक जाय भुरग्यांनी आपले आपूण उलोपाक शिकपाक जाय ताका लागून तांकां तें कार्यक्रम आसता तशेंच कंम्पिटीशन आसता जर भुरग्यांक कोंपिटिशन घेयना जाल्यार भुरगीं फुडें पावूंक शकना सो ताका लागून तें कोंपीटिशन घेवन भुरग्यांचो लेवल लो आशिल्लो तो हाय करपाक टिचरी खूब प्रयत्न करता आनी अश्योच तांच्यो वेगळ्योवेगळ्यो पद्दती आसता ज्यो गांवांनू आसूं किंवां शहरांनू आसूं तांच्यो वेगवेगळ्यो पद्दती आसतात ते अशेच तरेन भुरग्यांक शिकोवंक जाय जर आमी तांकां कांय गेम्स घेयना नासतना एक्टिविटी घेयनासतना जर आमी भुरग्यांक बुकान आसा तश्शें जर भुरग्यांक शिकयलें जाल्यार तें तांकां कांय समजोचें ना आनी तांकां कांय यादय उरचें ना आनी तेंच जर आमी तोच विशय जर तांकां एक एक्टिविटी घेवन किंवां कसली गेम घेवन आमी तांकां शिकयलो जाल्यार तांकां तो याद उरतलो कारण तांकां ती गेम जी आसा ती पयलीं याद उरतली आतां गेमींक लागून तांकां जो टॉपीक जो आसा तो रोकडोच याद येतलो सो अश्यो ज्यो वेगळ्योवेगळ्यो पद्दती आसा म्हणजे भुरग्यांक शिकोपाच्यो त्यो खूब आसा आनी त्या पद्दती नुसारूच भुरग्यांक जर आमी बरें शिकयलें जाल्यारूच तीं भुरगीं फुडें पावतलीं तांकां तांच्या आयुश्यान कितें तरी करपाक मेळटलें